आंनि बारि बागान एबा गार्डेनाव मैगं थायगं आरो फिथाइ सामथाइ आं बिदिनो गायना दोनो आं दाउफोरनि थाखायथ' दाउफोरनि थाखाय जेबो बेसेन गैया आरो आं आं फिथाइ सामथाइ गायो ओम मैगं थायगं गायो फिथाइ सामथाइ गायनानै दोनो दाउफोरनिथ' माबा बेसेन गैया आरो दाउफोरनि थाखाय माइरं आरो दै दोनोना आंथ' दोननाय जाखाया बेफोरनो दाउफोरा बाफैयो फिथाइ सामथाइ जाफैयो आंथ' बे माबानिया दाउफोरनि थाखाय दोननाय जाया ओम बेरा होनाय जायो दाउआ हाबनो हायिनि थाखाय